ہیلو السّلام علیکم جی سید صاحب بات کر رہے ہیں جی میرا نام صبور ہے میں ایک میں ایک ورک پرووائیڈر ہوں جی آپ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں لیزر ویلڈنگ کا جی جی ہاں تو میں نے آپ کا نام کافی سُنا ہے اِس سلسلے میں تو اِسی اِسی یہ اِسی سبب سے میں نے آپ کو یاد بھی کیا ہے دراصل میرے پاس اس وقت کام آیا ہوا ہے جی جی میں نیو علی گڑھ آٹو موبیل سے بات کر رہا ہوں تو میرے پاس کام آیا ہُوا ہے اور کام خاصہ بڑا ہے جی تو آپ کے ہاں تقریبآٓ کتنے ورکرس کام کرتے ہوں گے اچھا پندرہ سولہ آ رہے ہیں اچھا اچھا اچھا چلیے اچھی بات ہے اور مان لیجیے اگر درکار ہوتی ہے اور لڑکوں کی جیسے کام زیادہ بڑا ہو تو ارینج ہو سکتے ہیں چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو کام خاصہ مناسب ہے اور اِس کی بھی پوری پوری اُمید ہے کہ اُس سے منافعہ آپ کو بھی بہت ہوگا جی تو اگر یہ کام آپ کو دیا جائے تو کیا آپ کے لڑکے وقت پر پورا کر لیں گے

جی ہاں نمبر میرا یہی ہے جی جی اِسی نمبر سے میرا واٹسپ بھی ہے اگر ایسی بات ہے کہ وقت پر پورا ہو سکے تو یہ ہے کہ میں آپ تاریخ یاد کر لیجیے اگلے مہینے کی دو تاریخ تک جو ہے کام پورا کروانا ہے ساری ڈیٹیلس جو بھی ہیں آ میں آپ کو ہاں میں آپ کو واٹس اپ پہ بھیج دوں گا اور جتنے بھی لڑکے ہیں آپ اُن لوگوں کی ڈیٹیلس بھی مجھے دے دیجیے گا کہ یہ یہ لوگ ہیں پھر اُس حساب سے نا پیمنٹ کا وغیرہ دیکھنا پڑے گا اور باقی وہ تو پھر آپ کے ذمے ہے سا ٹوٹل پیمنٹ تو آپ کے حصّے میں آئے گی پھر آپ کس حساب سے تقسیم کرتے ہیں یہ آپ کا ذمہ ہے جی تو تمام تر تفصیلات میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کہ کیا کام ہے کس طریقے سے ہونا ہے اور کب تک کے لیے ہونا ہے باقی آپ سے خیر کی اُمید ہے جی جی میرا نام صبور ہے اور میں نیو علی گڑھ آٹو موبیل سے بات کر رہا ہوں

جی لیزر ویلڈنگ کا کام ہے اور میں نے اِس سلسلے میں آپ کا نام بھی کافی سُنا تھا سو آپ کو یاد کیا جی جی چلیے تو اُمید کرتا ہوں اِنشاء اللہ وقت پر بہتر بہتر چلیے ٹھیک اجازت ٹھیک السّلام علیکم